जों दस जोंनि ओनसोलाव जोङो मा मा भासा सोलोंनांगौ जों सब भासाखौनो सोलोंनांगौ आरो जों दाबसेयाव थाङोब्ला गुबुन हारिफोरजों थगायजागोन आरो जोङो दस्रा भासाफोरखौबो सोलोंनो नाजानांगोन आरो जोङो राभाफोरनिखौबो बाबो हिन्दिबाबो गार'बाबो गासैबो सोलोंजोबनांगौ जानानै फैयो आरो बरफेतिया गासैबो बेफोर भासाखौ गासैबो सोलोंनांगौ जायो जोङो आरो जोंहा गुबुन गुबुनाव थांबा जों बर'जोंल' सोलिया हारसाफोरजोंबो सोलिहैनांगोन एबा बरफेतियाफोरजोंबो सोलिहैनांगोन आरो जोंहा बेफोरबादि माबायानो सोलोंनांगौ आरो गासैबो जोङो सब भासाखौनो सोलोंनांगौ जानानै फैयो आरो जोंहा दाबसेफ्राव थाङोब्ला जोङो बोरै बोरै जों रायज्लायहैगोन जों गासैबो भासाखौनो जों रायज्लायनांगोन आरो जोंनि भासाजोंल' जानाय नङा बेयो आरो जोङो बोजों बोजों थाङो एखनबानि समाव क'क्राझार थाङो गुवाहाटि थाङो बेफोराव जोंनि बर' रावआ सोलिहैया आरो जोङो बेफोरखौनो गासिखौबो जों सोलोंनानै लाजोबनांगौ जानानै फैयो आरो